मूंखे भारत जूं पिक्चरियूं ऐं गाना जाम वणंदा आहिनि ऐं मूंखे पिक्चरुनि में मारा पीटी वारियूं मूवियूं जाम वणंदियूं आहिनि जंहिंमें मुंहिंजो वणंदड़ कलाकार सलमान खान आहे ऐं सलमान खान जी हिकु मां मूवी ॾिठी हुई दबंग ऐं हुन दबंग मूवीअ में हिकिड़ो गाइकारु हुयो सुखविंदर सिंह जंहिं हुड़ हुड़ दबंग गानो गायो हुयो ऐं मूंखे उहो गानो हेॾो वणियो हुयो कि मां सुखविंदर सिंह जा हाणे सभई गाना ॿुधणु चालू कया जंहिंमें लागी लगन सॉन्ग आहे बनठन चली सॉन्ग मां डेली ॿुधंदो आहियां सुबुह उथण सां मूंखे इहे गाना खपंदा ई आहिनि ॿुधणु लाइ